ڈرائنگ دماغ کی نقاشی کو ایک کاغذ پر اتارنے کی مانند ہے آپ کے دماغ میں جس طرح کی تصویر آپ نے سوچ رکھی ہے اس کو ایک کاغذ پہ ہوبہ ہو اتارنا ایک اعلیٰ دماغ کی نشانی ہے اگر ڈرائنگ بنانے کی بات کی جائے تو ڈرائنگ میں سب سے آسان پہلو کی بات کی جائے تو وہ ہر ایک چیز آسان ہے جس کو کرنے میں ہم پوری طریقے سے متوجہ رہے اور ہر ایک چیز مشکل ہے جس میں ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہے لیکن اگر میں مشکل پہلو کی بات کروں تو ڈرائنگ میں سب سے زیادہ مشکل ہے میرے لیے ایک پرفیکٹ گولا بنانا جیسے کہ اگر ہم تصویر کی نقاشی کریں گے تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اس میں ہم آنکھ سیم ٹو سیم بالکل ہو بہ ہو اس انسان کی طرح بنائیں کاغذ پر جیسا کہ وہ دکھ رہا ہے اور چہرہ بنانا سب سے زیادہ مشکل ہے اور اس پہ قابو پانے کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا زیادہ ہم ریاض کریں گے ڈرائنگ بنانے کا جتنی زیادہ ہم پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ہم اس میں بہتر ہوں گے ڈرائنگ بنانا ایک آرٹ ہے یہ دماغ کا کھیل ہے جس طرح ہم چیس کھیلتے ہیں اس میں ہمیں دماغ لگتا ہے ڈرائنگ بنانے میں بھی ویسا ہی لگتا ہے لیکن اس کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ریاض کی ضرورت ہے اگر ایک انسان خود پر قابو پانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں ایک ڈسیپلن لانا ہوگا وہ ایک جگہ پہ رکنا اسے سیکھنا ہوگا اس کے اسے لگاتار ایک ہی چیز کو ٹرائی کرنے کی بار بار کوشش کرنی ہوگی کیونکہ اگر کسی بھی چیز میں اگر انسان کو پرفیکٹ بننا ہے اگر کسی بھی چیز کو انسان کو اپنی زندگی میں لانا ہے کوئی بھی ایک چیز اگر انسان اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پوری لگن کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ جائے لگاتار کرے اور جہاں تک رہی بات ڈرائنگ کی تو میں مشق کرنا اس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس میں مشق کرتے وقت اپنا دماغ اس کاغذ پر رکھوں اور جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں ویسا ہی میں ہو بہ ہو اس کو کاغذ پر اتار دوں اور مشق کرنے کے لیے میں ایک آسان ایچ بی ٹو پینسل کا استعمال کرتا ہوں اور مجھے گولا بنانے میں کافی زیادہ دقت ہوتی ہے لیکن میں ابھی بھی اس پر کام کر رہا ہوں اور امید ہے کہ جلد از جلد میں اس پہ بھی قابو پا لوں گا